जी हाँ मैंने फ्लिपकार्ट पर चेयर ऑर्डर की थी और मैंने चेयर का कलर ब्लैक ऑर्डर किया था फिर ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार सही वह बहुत बढ़िया क्वालिटी का अ मेरा चेयर आया हुआ है और इसका इसका पैमेंट भी बहुत बढ़िया है और जो मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये टाइम पर डिलीवर हो गया है और मुझे ये चेयर बहुत बढ़िया लग रही है और इसका जो प्लास्टिक है वो भी बहुत मजबूत है और जो मुझे लगता है कि बहुत टाइम तक चलेगा और मैं इसे बहुत टाइम तक यूज कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि फ्लिपकार्ट बहुत बढ़िया है जिससे हमें बहुत सारी चीजें ऑर्डर करनी चाहिए तो फ्लिपकार्ड से मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए थे पर मेरे लिए चेयर का जो प्रोडक्ट आया है वो बहुत बढ़िया आया है मुझे उसकी कलर और जो भी मैंने उसकी क्वाॅलिटी देखी हुई थी तो वो क्वाॅलिटी मुझे सारी बहुत बढ़िया मिली है तो फ्लिपकार्ट से मुझे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिला हुआ है तो इसके लिए